सुपौलसँ जे चूड़ी आनलहुँ ओ चूड़ी तऽ देखयमे बड्ड नीक लागैत रहय लेकिन जेना पहिनलहुँ ओ चूड़ी बहुते ही खराप रहय पूरा चूड़ीके रङ्ग जाइए देखकऽ लेलहुँ मोटका चूड़ी देखकऽ लेलहुँ मोटका चूड़ी लेकिन ओ चूड़ी एको रति नहि नीक यऽ ओ पहिनलाके बाद पूरा हाथ नोचयए ओकर कलरो जाइए लोकोसभकेँ देखलक तऽ कहलक कि चूड़ी नहि नीक यऽ चूड़ी ठकि लेलक जेनाकि ओ चूड़ी चूड़ी मतलब लेलहुँ तऽ एको रति ओ चूड़ी नहि नीक यऽ चूड़ी पूरा फुटिओ गेल हँ आइ पहिनलहुँ आइए दू तीनटा फुटि गेल लागयए दू तीन दिनमे ईसभ चूड़ी टुटि टुटि जायत पूरा चुड़ीमऽ ठका गेलहुँ चूड़ी देखकऽ लेलहुँ नीक लेकिन चूड़ी पूरा खराप यऽ चूड़ीकेँ पूरा कलरो जाइए चूड़ीमे जादा पाइओ लागि गेल आओर ई चूड़ी पूरा खरापो दय देलक इएह खातिरसँ चूड़ीमे पूरा हम ठका गेलहुँ ठका गेलहुँ आओर हमरा लागयए कि इ चूड़ी हमरा बहुते खराप दए देलक जाहि खातिरसँ हम ई चूड़ी पहिनयमे हमरा मन होइए कि आइ पहिनलहुँ तऽ आइए हम जाके दोकानदारकऽ घुरा दी लेकिन हम केना घुराएब सुपौल तऽ दूर यऽ तऽ इएह खातिर अब जे भेल से भेल लेकिन आब हम एहन चूड़ी खराप नहि लेब आब हम सोचि समझके बढ़िआँ चूड़ी लेब कोनो दुकानदारमऽ जाइकऽ नहि लए लेब बढ़िआँ दोकानदारमे जायब